میں ٹرین میں جا رہی تھی تو ٹرین میں بہت ہی زیادہ مجھے تو بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے ٹرین میں سفر کرنا ہم لوگ سب مل کر جا رہے تھے تو ہم نا ایک دوسرے سے جانتے نہیں تھے بٹ پھر بھی ہم اچھے سے بات کر رہے تھے کافی اچھے لوگ تھے میری فیملی بھی اور باقی کے ہمارے جو ساتھ تھے وہ بھی تو ٹرین کافی اچھی چل رہی تھی اور تھوڑی دیر کے آگے کے اسٹیشن پہ جب ٹرین پہنچی تو وہاں پہ ایک عجیب سا ہی آدمی آیا وہ دیکھنے میں بھی کچھ عجیب سا تھا بٹ وہ سب سے کافی اچھی طرح بول رہا تھا ایسے گھل مل سا گیا تھا جیسے کافی اچھے دوست بن جاتے ہیں جان پہچان اچھی ہو جاتی ہے ایسا ہو ہو رکھا تھا وہ وہ سبھی سے ہی ہم سب سے بھی اور کافی اچھی طرح ہنس کے بول چالنا بالکل سیم رلیٹیوس کی طرح ہی کر رہا تھا لیکن دیکھنے میں تو وہ کافی عجیب بھی حرکتیں کر رہا تھا اور جب ٹرین چلتے چلتے کافی ہلکی ہو گئی تو اس نے میرا اچانک سے ہی پرس کھینچ لیا اور کافی بھاگنے لگا ان پہ میرا پرس لے کے تو ایسے لوگوں سے کافی ہمیں بچ کے رہنا چاہیے اور کسی اجنبی سے ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے اور میں اپنے فون سے کافی پکس لکھتی ہوں فوٹوز لیتی ہوں کافی اچھے اچھے نکلتی ہیں اور میں ان کو انسٹا پہ فیس بک پہ اپلوڈ کرتی ہوں ان پہ بہت اچھے لائکس آتے ہیں کافی سب کہتے ہیں کہ تم بہت اچھی فوٹوز دیتی ہو